अन्थाइ गेलेनाय जला गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेदिनो थिखोना खारनाय गेलेयोमोन बेदिनो मानसि माबाबा बानायना गेलेयो जला गेलेयो खाबादि गेलेयो ज' ज'नो ओंखाम ओंख्रि गेलेयो फुथुला गेलेयो खाबादि गेलेयो ज' ज' गेलेलायो आरो बेदि स्कुलाव थांब्ला खाथि खालायावबो गेलेलायो थांलाय फैलाय गेलेलायो बेदिनो खारलांलाय खारबोलाय ज' ज' गेलेयो बेलासिफ्राव बेदिनो फुङाव माब्लाबा गेलेलायोमोन आरो ज' ज'नो ओमफ्राय बेदिनो थांलाय फैलाय लोगोफोरजों ज' ज'गेलेलायनाय थांलायनाय फैलायनाय बिदिनो सानफ्रोमबो गेलेयोमोन आरो गोरलै समावहाय बयबो ज' ज'नो ज' ज' गेलेगासिनो थांलाय फैलाय सानफ्रोमबो गेलेयो बेखौनो गेलेयो अन्थाइ गेलेयो खाबादि गेलेलाय जला गेलेलाय बेदि फुथुला गेलेलाय अन्थाइ गेलेलाय ज' ज' गेलेयोमोन आरो बेदि सानफ्रोमबो बेनो खेलाया थांलाय फैलाय जेरावबो बेखौनो गेलेयो खारलांलाय खारबोलाय बयबो बेखौनो गेलेबाय थायोमोन आरो ज' ज'नो खेलायानो बेनोसै सानफ्रोमबो ज' ज'नो खाबादि जला जाबाय दे